किसान जानवरके कोना राखै छै बहुत अच्छासे राखै छै किसान आओर हवादार जगहपर खुला जगह हवामे राखल जाइ छै बिस्तर बान्हल जाइ छै आओर हवा गरमी जादा रहै छै सुबह उठि करिके अपन जानवरके धऽ धोअल भी जाइ छै धोलाके बाद साफ सुथरा भी रहै छै तकर बाद मालके ठण्डित भी जानवर रहै छै सुरक्षित रहै छै तब जानवरके जे छै जे अगर परेशानी किछु जइसे चमोक्कनि होइ गेलै तऽ ओकर दवाइ आनि करिके धोअल जाइ छै धोइ करिके हिफाजत ओहिसे भी होइ छै खाना भरपूर देल जाइ छै जइसेकि ओतना खाना हिसाबसे देल जाइ छै कि गाभिन माल छै ओहि तरहके से खाना जे पचि जतने खाना पचतै ओतने खाना देल जाइ छै तकर बाद छै से अपना जानवर सुरक्षित रहै छै अगर किछु गड़बड़ होलाके बाद टीका करल जाइ छै दवाइ देल जाइ छै सुरक्षितके लिए साफ सुथरा जतेक जानवरके जगह रहै छै बान्हैके लिए राखैके लिए ओतना फायदा होइ छै ओतना सुरक्षित जानवर रहै छै तऽ घट्ठा खल्ली भुस्सा जे छै सुधा दाना भेलै अनेक प्रकारके जतना छै जे अपना जानवरके देल जाइ छै खाना मकइके जइसे घास भेलै जादा बहुत दूधके लिए सुधा दाना तकर बाद जाके